हैलो नमस्ते मैं पल्लवी बोल्ला दी आं रियासी दा हांजी हां और क्या हाल ऐ थुआढ़ा ओह् केह् बोलदे थुआढ़े कोल

ओह् थुआढ़े कोल फ्रूट बगैरा हैन मिकी चाहिदे अम्ब केले आ ते संतरे आ ते ओह् ते ऐ आ ते मिकी अम्ब इक किलो सारे सारे फ्रूट इक इक किलो चाहिदे न आ ते